हैल्लो हां जी रिछव होर बोल्ला दे आहो आहो लैना ऐ आहो लैैनां ते है किन्नें कमरे नै हां ते पार्किग बगैरा है ना सब ते पच्ची लक्ख पच्ची लक्ख पच्ची लक्ख बड़ा ऐ घट्ट बध्द कोई हां ते है कुध्दर जेह् ऐ सांबा इत्तें जी डी सी लाग्गै आहो आहो चलो ठीक ऐ अस मिलियै गल्ल करने आं कल परसों आना में तुआढ़े लाग्गै